आमच्या घरांत चार चार जाणां जानवरां आसात दोन पेटे आनी दोन माजरां एक पेट्याचें नांव चनन आनी एकल्याचें नांव डेडी दुसऱ्या दुसऱ्या माजराचें नांव किटू आनी पिकू म्हाका चडशें हांव सुण्याकू बरें करता पूण माजरांक तितले करना म्हाका म्हाजो चनन आसा पेटो आसा तो खूब लायक आसा आनी ताका सगळे उदक न्हाणोवपाचे उदक न्हाणोवपाचे ताका निवळ करपाचे तेका डॉक्टराक व्हरपाचे अशें काम हांव करता आनी आमच्या घरांक ताका एक श फॅमिली मेंबर असो मनतात सामको एक भुरग्या भशेन असो ताका ट्रिटमेंट दितात आमी पूण तो चडशा घरांक म्हा म्हाकाच चड बरो करता आनी तांकां दितलो करना हांव खंय गेले जाल्यार तो म्हाका म्हाज्या फाटा फाट येता म्हज्या बॅडीर येवन न्हिदता सद्दां सकाळ फुडें उठोवपाक येता आनी म्हजे आनी ताजे नाते एक फ्रेंडा बाशेंन जाल्ले आसा आनी तो ना जाल्यार म्हाजो दीस बरो वसना आनी हांव ना जाल्यार तेजो दीस बरो वसना ताका म्हाजी सांगात खूब आवडटा आनी हांव खूंयच वसो जाल्यार तो म्हाका पयली येवून हे जाप करता आनी ताका ताका पॅडिग्री पॅडिग्री आमी घालतात आनी तेजी ताका म्हयन्या म्हयन्या आमी इंजेक्शन मारतात पूण तो लोक कोण येयलो जाल्यार तांकां खूब भोकता आनी हांव एक तर घरा आसले जाल्यार तो कोणाक घरांक घेयी ना आनी म्हजे आनी एक पेटो आसा तो डेडी तो सुद्दां मम्मीच्या बराबर वयता तो मम्मीक खूब बरो करता आनी खंय वयता तांगा मम्मीच्या फाटाफाट वयता आनी फकत हांव म्हज्या चननाक चड बरें करता तो आमी एक शॉपार हाडलो म्हागे भावान म्हाका दिल्लो ताका लागून ताका खूब बरें करता

ताजो ताजो रंग काळो आनी धवो तो एक ले लेब्रेयन डॉग जी ब्रीड तेजी आनी लेब्रेयन डॉगाचो ब्रिड

ताका हेंडशेक करपाक पयलीं कळनासलेले पूण आतां ताका कळटा आनी ताका खंय सान उलो मारल्यार तो धावत येता पयली ताका कांय कळनासा आनी बारीक आसतना तो म्हज्यात खाख्यांत न्हिदतालो ताका म्हाज्या भशेन उशे जाये चादर जाये फेन जायो सगळें जाय आनी ताका आमच्या घरां एक सामको एक बारीकसो धाकटलो असो भुरगो असो मानतात आमी